मां गुजरात में रहंदी आहियां ऐं हिते मां ॾिठो आहे हर जॻहि ते हर प्रकार जा पक्षी आहिनि हिते चिड़ीयाऊं तोता मैना कबूतर कावं आहे ऐं ॿिया बि पक्षी चङी आहिनि जेका असांजी चारों तरफ़ु इर्दु गिर्दु घुमंदा आहिनि ऐं मूंखे सभिनी खां वधीक तोता वणंदा आहिनि जेके असां घर में बि पाले सघंदा आहियूं पाले त असां ॿिया बि पक्षी सघंदा आहियूं पर मूंखे सभिनी खां वधीक तोता वणंदा आहिनि असां हिन तोतनि खे पंहिंजे घर में पाले सघंदा आहियूं तोता असांजी ॿोली बि ॿोले सघंदा आहिनि असां जेको तोतनि खे सेखारींदा आहियूं जीअं तोता सभु सिखी करे ॻाल्हाए बि सघंदा आहिनि हिन करे मूंखे तोता वधीक वणंदा आहिनि ऐं तोता ॾाढो मिठिड़ो बि ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं असांजी क्षेत्र में हर प्रकार जा पक्षी आहिनि ऐं हर पक्षी हर कंहिंखे पंहिंजी नज़र में ॾाढो प्यारो आहे